मेरी उपलब्धियाँ हैं जब मैं कोई अच्छा काम करती हूँ तो सब ही लोग खुश होते हैं जो मेरे काम के द्वारा वो मेरी उपलब्धियाँ मुझे हैं और सबसे गर्व मुझे महसूस होता है मेरे पापा के ऊपर जो की बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे लिए और मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जैसे उन्होंने मेहनत की है तो मुझे उनके ऊपर बहुत ही गर्व होता है और वो ही मेरे आदर्श हैं